ہمارے گاؤں میں لوگ اپنے بچے کو بچانے کے لیے پولیو سے تو بچے کو پولیو کی دوا دلاتے ہیں تاکہ میرے بچے جو ہے پولیو سے بچے اور پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جو پورے ہندوستان میں چلتی ہے پولیو کی بیماری اور پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہو جائے تو بہت خرابی کرتی ہے اس لیے پورے ہندوستان میں اس کی احتیاط کیا جاتا ہے ہمارے گاؤں میں جو لوگ اپنے بچوں کو پولیو کی دوا پلواتے ہیں ہم کو بچپن میں یاد ہے جب ہم لوگ تھے بچپن میں تب پولیو والی ایک لیڈیس آتی تھی جو ہم لوگ کو دوا پلاتی تھی تھی اور ہاتھ میں مارک کرتی تھی جس سے پولیو کا دوائی بہت ہی میٹھا ہوتا ہے اس لیے سبھی کو پولیو کا دوائی بچپن میں پینا چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سبھی آدمی جو ہے بہت سے کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پولیو کی دوا پی لے تاکہ پولیو بیماری سے سیف رہے تو اور جو ہمارے گاؤں میں لوگ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے پولیو کی دوا اور اس سے گندگی سے گندگی سے اپنے بچوں کو سرکشت کرتے تھے جیسے کہ کوئی بچہ کادو وودو میں چلا جائے چاہے یا بہت گندگی میں چلے جائے تو گندگی سے سیف کرتے تھے تاکہ بہت سے پولیو گندگی سے بھی پھیلتی ہے اور بہت جگہ سے پھیلتی ہے تو تاکہ اس لیے سبھی کو ہمارے گاؤں میں احتیاط تھا کہ پولیو کا دوا ہر جو ہے ویک جو ہے ہفتہ آتی تھی لیڈیز اور سبھی بچوں کو پلاتی ہے پولیو کا دوا تو ایسا نظام پورے ہندوستان میں چل رہا ہے پولیو والا اس لیے کہ پولیو ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پولیو کی دوا لے ہم لوگ بھی بچپن میں تھے تو پولیو کا دوائی بہت پیے ہم لوگ پولیو کی دوائی پینا نہیں چاہتے تھے ہمارے والد صاحب وغیرہ جو ہے ہم لوگ کو پکڑ پکڑ کے پلاتے تھے پولیو کا دوا اور بہت ہی اچھا لگتا تھا پولیو کی دوائی پینے میں اور سبھی لوگ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو احتیاط کریں اور پولیو کو بیماری سے بچائیں اور یہ پولیو گندگی سے چاہے کچھ بہت سے بیماری ہوتے ہیں تو سبھی ہمارے گاؤں میں سبھی لوگ جو ہے اپنے بچے کو سبھی بیماری سے بچہ میں خالی پولیو سے ہی نہیں بلکہ اور بھی بیماری سے اپنے بچوں کو بچاتے ہیں پولیو ایک خطرناک بیماری ثابت ہے اس لیے جو ہر ویک چلا ہوا ہے آتی ہے مہیلا اور دیتی ہے دوا اور پھر چلی جاتی ہے